अपने आप गी योग दा मतलब ऐ अपने आप गी भगबान कन्नै जोड़ना योग ओह्दे कन्नै इक ओह् लानी अपनी जेह्ड़ी ओह् ऐ स्तुती ऐ ओह्दे कन्नै लानी ऐ योग असें आस्ता आस्ता स्टार्ट कीता पैह्लें में दो मिंट ताईं कीता पैह्लें जाच नेईं औंदी आस्ता आस्ता बैठे मन लाया ध्यान लाया फ्ही दो मिंट ताईं कीता फ्ही पंज मिंट दा कीता फ्ही दस मिंट दा कीता फ्ही पंदरां मिंट दा करी लेआ इ'यां करदे करदे अस अपना टाइम बधांदे गे बधांदे गे हून अस अद्धा अद्धा घंटा बी अलोम विलोम कपाल भारती करी ओड़ने पता निं चलदा लेकन पैह्लें अस पंजें मिंटें च गै थक्की जंदे हे हून अस आस्ता आस्ता जेह्ड़ा कि अलोम बिलोम बी करने कपाल भारती बी करने हस्सने बी ते बड़ा गै इ'यां स्हेई जेह्ड़ा टाइम ऐ ओह् अस आस्ता आस्ता करियै कढने ऐं ते होर बी बड़ियां योगा जेह्ड़ियां ओह् अस करने ब्यायाम बी करने इस योग आह्ले पिरियड च सब्भ कुछ करने थोह्ड़ा दौड़ने थोह्ड़ा हस्सने अस हास्य योग बी करने ऐं इक मरन आसन बी करने ऐं जेहदे कन्नै इ'यां सानूं लगदा कि हून अस इक दम शांत ऐं इक दम अस इ'यां होई गेदे ऐं बिलकुल फिर अस जो जिन्ना में योगा कीता इ'यां मेरे शरीर च बड़ा गै फर्क पेआ पैह्ले मेरे जेह्ड़े कि पीरियड्स जेह्ड़े न महाबारी जेह्ड़ी ऐ बड़ा इ'यां रुकी रुकी औंदी ही म्हीने च डेढ़ म्हीने बाद आई जानी कुतै दो म्हीने बाद आई जानी इक टाइम नेईं हा मेरे कोल लेकन योग करने कन्नै मेरे क मेरा जेह्ड़ी महाबारी ऐ ओह् बिलकुल स्हेई टाइम दी औन लग्गी पेई और में स्हेई मेरा शरीर जेह्ड़ा बड़ा इ'यां थोह्ड़ा घट्टी गेआ थोह्ड़ा पतला पतला लगा लग्गन सारे लगे आखन बड़ी गै स्मार्ट लग्गा नी ऐं हून तूं ते में आखेआ मेरी उमर च बी बड़ा फर्क लगा लग्गन ते सारे आखन लग्गे कि एह् ते तेरी योगा दा कमाल ऐ योगा कन्नै अस कुछ दे कुछ बनी सकने ऐं बड़ा स्हेई जेह्ड़ा ओह् ऐ योग कन्नै अस कोई दबाई खाने दी जरूरत नेईं पौंदी असें कोई दबाई नेईं खानी नेईं कोई कुछ नेईं सिर्फ अपने आस्तै इक टाइम कड्डना ऐ अपने आस्तै समें कड्डेआ ते योगा कीता ते योगा कन्नै अस कुतै दे कुछ दे कुछ बनी जन्ने आं बड़ी अस आपूं बी करने आं अस दूऐ गी बी इ'यै प्रेरणा दिन्ने आं कि तुस बी योग करो और अपना जेह्ड़ा टाइम कड्डो योगा छड़ा योगा नेईं करना ओह्दे कन्नै ब्यायाम बी करने अपनी ओह् ओह् बी करना हरकत बी करनी चलना बी सबेरे सैर बी करनी शामी सैर बी करनी ते ब्यायाम जेह्ड़ा योगा है ना एह जरूर गै करना चाहिदा साढ़े जेहे लोकें गी खासकर जनानियें गी जरूर गै करना चाहिदा